पहले की अपेक्षा आज के दिनों में बहउत सारी तकनीकों के कारण आर्थिक स्थिति बहुत ही अच्छी हुई है जैसे कि हमारे खाना बनाने को उपकरणों में से जैसे पुराने दिनों में जब गैस सिलेंडर नहीं हुआ करता था तो चूल्हे लकड़ियों में खाना पकाया जाता था जो कि बहउत टाइम में होता अब नई तकनीक से गैस सिलेंडर से हम उसी काम को कुछ मिनटों में कर पाते हैं और कुछ ऐसे मिक्सर ग्राइंडर हो गया पहले के समय जब मिक्सर ग्राइंडर नहीं हुआ करता था तो सिल बत्ते का यूज करते थे सब लोग और उसमें अब मिक्सर ग्राइंडर की मदद से वही काम आसानी से हो जाता है ओवन वग़ैरह जैसी चीजैन हम चुल्हे की सहायता से बनाते थे जो कि अब नई नई तकनीकों के कारण आर्थिक स्थिति अच्छी हुई है और जीवन जी जीवन यापन अच्छे से हो पा रहा है और कम समय में हमारा काम हो जाता है थैंक यु